हेलौ ओ औ औ अ अ अ अ अ अ ओम औ ओम

औ फ्रियाथ' फ्रि दं आगै दे बुं अ दे दे दे मा होनो जों ओ एम्फौखौ फिबाय फिनानै जों जेला एम्फौआ फिथोब थोबनानै राहोबाय जों बेखौ खुलिनानै दोनबाय बिनिफ्राय बै बे जों जे माबा मोनो फिथोब मोनो बेखौ जोङो रुनांगौ ओ थामजि मिनिटसो रुनानै बेखौ बोखांनानै दोननांगौ बेनिफ्राय बोखांनानै ओ मा होनो बेखौ थावख्रि लानानै जों बेखौ मा होनो बिजिर बिजिर थुननाय जायो आरो बिनिफ्राय जों बेखौ नों माबे रोखोमनि ओ जेन'बा से नाम्बार नै नाम्बार नों माबे रोखोमनि माबायो लानानै नों बेखौ बानायनो हायो खुन्दुंखौ मिहिबो बानायनो हायो रोजाबो बानायनो हायो आरो बेखौ लानानै जोङो ओ जिखौ बानायनाय जायो बेबायदि ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा सोंबावनांगौ दंमोन नामा आगै अ आस्सा जों बेखौथ' गोदो माबाजों बानायोमोन मा होनो खासेव बिखुंजों बिनि गिदिंग्रा साखाखौ नाथाय जों दा बेखौ मोननो थांलिया दा जों बे मा होनो खाफ्रा बे बेखौ जों हुख'नानै बानायो आरो बे गन बेनि सायाव जों एंखोर एंखोर होयो नाथाय दा एंखोरखौबो मोननो थानसै थेवब्लाबो जों बेयाव थालिर मा होनो गय बिलाइ बा थालिर बिलाइखौ होनानै फाननाय जायो आरो दा बेखौ कि जि आव बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो थाङो बेयाव ओ बा रोजा ब्रै रोजायानो थाङो के जि दासान्दि बा रोजायानो दं ओं औ दे दे दे